हँ अहाँके रिजल्ट खराब आयल छै तऽ तै पर पुछलहुॅं जे कोन वजह छै कि अहाँके रिजल्ट बहुत खराब छै किछु रीजन छै एकर किछौ एकर वजह बताबऽ पड़ी ने अहाँके रिजल्ट खराब छै अहाँके एक्जाम अच्छा नहि गेल छै ने अहाँ एक्जाममे पेपरमे अच्छा नहि लिखलियै तेकरो वजह से अहाँके रिजल्ट खराब छै अहाँके एक्जाममे अच्छा से लिखै लै पड़ै ने तभी तभिये ने तोरो रिजल्ट अच्छा एतऽ अहाँके मैथमे अच्छा नम्बर नहि आयल छै अहाँ फेल हो गैलो छियै मैथमे तऽ कोन वजह से मैथमे फेल भए गेल छियै कमे पढ़लो रहियै कि मैथ कोन दिक्कत अहाँके कोन दिक्कत भेल छै अहाँके शिक्षक से समझमे नहि आबै छै या अहाँके अपन कोनो परेशानी छै जेकर वजह से अहाँके समझमे नहि आबै छै अहाँके दिक्कत छै तऽ अहाँके ओकराके ठीक करै पड़ै ने नहि तऽ अहाँ पास नहि करबै एक्जाममे तऽ फेरो अहाँके आगे कैसे बढ़बै क्लासमे इसलिए अहाँके परेशानी छै तऽ अहाँ बताबऽ हमरा कोन परेशानी छै जेकरा वजह सऽ अहाँ फेल भऽ गेलियै छियै एक्जाममे

अहाँके भिन्नके जोड़ आओर गुणामे तकलीफ छै तऽ अहाँ अपन शिक्षक जे अप अपनाके पढ़ाबै छै ओकरा सऽ बात करिके एक बार देखब अगर ओ अहाँके नहि समझा सकतै तब अहाँ हमरा आबिके बोलब तऽ अपना आर की कहै छै शिक्षक सऽ एक बेर बात करब जे अहाँ जे पढ़ाबै छियै ओकरा से पुछब कि हमरा गुणा आओर भिन्नके जोड़मे दिक्कत होइ छै तऽ ओकरा से तोँ पुछऽ अगर ओ तोरा जे छै से समस्याके समाधान नहि करि पैतै तऽ तोँ हमरा बताबऽ आबिके आ नहि समैझमे आबै छै तऽ तोँ हमरा बताबऽ कि नहि ओ शिक्षक से नहि समैझमे अयलै तऽ हमे दूसरा शिक्षक से बात करबै ताकि ओ तोरा समझा पाबै ठीक से काहेके लिए एक्जाममे पास होइके लिए तोरा आना जरूरी छै जे भी भिन्नके जोड़ गुणा छै तोरा आना चाही नहि तऽ तोँ एक्जाममे पास नहि करि पैबऽ ने इसीलिए आ तऽ अहाँ अहाँके डर लागै छै तऽ अहाँ हमरा अलग से जाके पुछि सकैत छी चाहै हमरे आबि कऽ तोँ पुछि सकैत छह कि हमरा समझमे नहि अयलै तऽ अलग से जाके पुछऽ अगर तोरा सबके सामनेमे पुछैमे अच्छा नहि लागै छह शरम लागै छह तऽ तोँ अलग से भी जाके पुछि सकैत छह कि तोँ अपना जे भी समस्या छै ओकरा तोँ खत्म करऽ जे भी समस्या छै से ओकरा तोँ अपना टीचर से पुछऽ अपना शिक्षक से पुछऽ कि हँ हमरा ई समझमे नहि अयलै तऽ ओ तोँ हमरा समझा दऽ अलग से तऽ अलग से भी आओर तोँ अलग से भी अपना जे छै घर जाकर भी तोँ अपना तैयारी कैर सकैत छह मैथ्सके लिए तोँ अलग अलग जइसे प्रश्न बनैमे तभिये तोरा समैझमे अयतौ जे भी समस्या छै नहि जे भी समस्या छै ओ समस्याके तोँ अपना घरमे भी जाके एक बेर देखऽ प्रयास करऽ अपने से भी पहले तोँ यहाँ शिक्षक से समैझ लऽ कि समस्या कइसे छै ई भिन्नके जोड़ बनतै कइसे आओर गुणा कइसे होतै ओकरबाद तोँ जाके घरमे भी प्रयास करऽ तऽ तोँ पास हो जेबऽ ठीक ठीक